हैलो हां जी हां जी

हां जी भैया आहो आहो अ भैया होने आह्ला आल मोस्ट कोई दस दिन रुकी जाओ तुस तुस हर बारी लैंदे ऊ तुसेंगी पता गै जिन्ना बी उन्ना ऐ पराना रक्खी लैओ तुस्स जेह्ड़ा चलो कोई चक्कर नी भेजी ओड़गा मैं होर ठीक कन्नै पुच्छेओ कुसै अग्गें पिच्छै लैना होगा तुस सनाएओ मी हां जी हां जी हां उनेंगी बी उन्ना गै लाई ओड़गे रेट थुआड़े अपने बंदे होगे ते मेरे बी अपने गै होए फ्ही ओह् हां जी हां जी आं चलो कोई नी मिगी सनाई ओड़ेओ ना तुस फिरी दिक्खी लैगे हां जी आहो आहो बिलकुल बिलकुल ओह् ते ऐ आहो आहो आं इयै कोई दस पंदरां दिन

नेईं नेईं नेईं भैया इस बारी नी ओह् पिछली बारी बंदे नमें लाए दे ही नी

आहो आहो ओह् पराने उठी आए पैह्ले गेदे हे ते ओह हून नेईं करदे हैन तुसेंगी पता ऐ तुसेंगी बी सेही न नेईं नेईं इस बारी नी औंदे फिकर नी करनी बिलकुल ओह् ते ऐ अ नेईं साढ़ा कम्म बी बंद होई जाना थुआड़ा बी ते बिलकुल बिलकुल उ'यै चक्कर सेही बस तुस सनाओ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके